टेलीविज़न में मेरा पसंदीदा शो कॉमेडी शो है कपिल शर्मा शो क्योंकि और यह शो जो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में सभी के जीवन में दु ख दर्द पीड़ा यह सब रहती ही हैं व्यस्तता भरे दिन में हमारी थकान उतारने के लिए हमारे दु ख दर्द को दूर करने के लिए कपिल शर्मा जो शो है वह उसमें हमें हसाता है हमारे दु ख दर्द को वह भुला देता है तो मुझे टेलिविजन में जो सबसे अच्छा शो लगता है वह मुझे कपिल शर्मा शो ही लगता है और मैं केवल कपिल शर्मा शो ही देखती हूँ